اتر پردیش میں کئی نگراں ادارے موجود ہیں جیسے لوک آیکت مہتسب اور اینٹی کرپسن بیورو یہ ادارے سرکاری افسروں اور سیاست دانوں کے خلاف شکایتوں کی تحقیقات کرتے ہیں اور بد عنوانی کو روکنے میں مدد کرتے ہیں دو معلومات کے آزادی کا حق دو ہزار پانچ کا آر ٹی آئی ایکٹ یعنی رائٹ ٹو انفارمیسن قانون لوگوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ حکومت سے کسی بھی سرکاری معاملے میں جانکاری حاصل کر سکے اتر پردیش میں لوگ اس حق کا استعمال کر کے سرکاری اسکیموں بجٹ اور فیصلوں میں سفی صفات کو یقینی بنا رہے ہے تین عوامی سنوائیاں گرامین علاقوں میں گرام سبھا جیسے اداروں کے ذریعے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ترقی منصوبوں اور بجٹ پر سوال اٹھا سکے اور اپنے نمائندوں سے جواب طلب کرے چار بجٹ میں صفا کیفیت حکومت ہر سال اپنا بجٹ آنلائن جاری کرتی ہے جس میں اسکیموں کے لیے مخصوص پھنڈ خرچات اور مالی اندازے کیے جاتے ہیں اس سے لوگ اور میڈیا بجٹ کا جائزہ لے سکتے ہیں پانچ ڈیجیٹل پلیٹفارام اور شکایتی نظام سرکار نے کئی آنلائن پورٹل بنائے ہے جیسے جن سنوائی ڈاٹ یو پی ڈاٹ این آئی سی ڈاٹ ان اور سی ایم ہیلپ لائن جہاں لوگ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں اور اس کی پرگتی دیکھ سکتے ہیں